ओ नों दकानदार ना आं मैया ब्रेड लाबोदोंमोन ब्रेडानो देत बारनायसो

ब्रेड स्लाइस ब्रेड बेयो ब्रेड नों नोंनिफ्रायनो लाबोदों आंथ' जेरावबो लायाखैना नोंनिफ्रायनो लाना फैदों जेरावबो लाया ना आङो मैयाहाय लाबोदोंमोन आङो बे दे आं लांनानै हैफिनगोन दायो मोना मोनायाव पासतासोआव दे होमबा इसे सारिता सारे सारितासोआव थांनि दे दुइता जाखां जाखाबायानो दुइता जाखाबायानो ना नै नोंनि दकाननिफ्रायनो लाबोदों आरो नों नायबानो सिनायगोन ना नोंनि बुस्तुखौलाय दे दा दा लांबा नुगोन दे नोङो बुस्तुफोरखौ नों बक्सिया जानाय जानायखौ रिनिउ हरफिना दां थाना लाथाम फानाबालाय मानोथो मोनलांखो आंहालाय फानाबालाय माथो मोनखो आंलाय

ओम आङो दा आङो दाखालैबो बुट गेसावखौनो मोनबोदों एम्फौ जानायखौनो दाखालैबो आङो ओ हैफिनाखैसो एम्फौ जाजोब्बाय नोंनि बुटा नायलाय बुहुददिन एम्फौ जानाय बुदखौ बायनानै जाजायो बे गेसाव गेसाव एम्फौ ओंखारलायनायखौ थाब थाब नायनानै थाब थाब सोलायहरनांगौ मा ब्रेडखौ ब्रेडाथ' ब्रेडाथ' मुसिलायनायसो सेराव ओरै खनायाव नायबा नुगोन नों र' आं दा थांबा देखायहैगोन ना मोजां मोजां सौफैनायखौसो लाखिनांगौ बे गावसोरबो सोरबा सोरबा बानायनानै बख्सिया दोनो दां